ہاں ہیلو ہاں فوٹو

ہوں ڈوئل كیمرہ پڑے گا آپ كو دس ہزار میں اس کا پرائز ہے سات ہزار ہاں اچھا تو اس كا اس کا تھوڑا مہنگا ہے اس کا رہے گا آپ كا تقریباً چودہ ہزار تک

یہ كم سے كم تین دن كا ہوتا ہے ہاں تین دن كا ہے كہیں بھی جاتے ہیں تین دن

اچھا ایک ہفتے كا ایک ہفتے کا

یہ تو پھر كیلكولیٹر كرنا پڑے گا ارے آ جائیے گا ستّر ہزار تک ساٹھ ستّر ہزار تک آئے گا پھر كتنا میں كریں گے اچھا چلیے ٹھیک ہے پھر ہم دیكھتے ہیں گھر میں گنجائش كریں گے ان شاء اللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے چالیس ہزار تک آپ كا ہوگا ہاں ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوكے شكریہ